असें भिंडियां लाई दियां होंदियां अपने घर गोभी लाए दा होंदा आलू लाए दे होंदे बीन लाए दे होंदे असें अपने घर इन्नी बड़ी सब्जी लान्ने होन्ने साढ़ी इन्नी जमीन ऐ आखने दी गल्ल निं अस इन्नी बड़ी सब्जी लान्ने पानी साढ़े घर बोर लग्गे दा अस साफ सुथरा पानी अपनी जमीना दी सब्जियें गी दिन्ने होन्ने ताकि गंदा पानी नेईं सुट्टने अस कोई साबने आह्ला भाई साढ़ी सब्जी जेह्ड़ी खराब निं होई जा अस शैल पानी दिन्ने उ'नें गी साफ सुथरा गेदा असें फ्रूट बी लाए दा होंदा अपने घर सेब लाए दे होंदे अमरूद लाए दे होंदे किन्नुआं दे बूह्टे लाए दे होंदे अम्बा दे लाए दे होंदे असें हर इक बूह्टा ला दा अपने बाह्र कि ताकि सानूं जेह्ड़ी सब्जी होऐ फ्रूट होऐ अपने घरा दा गै होऐ असें बाह्रा खाने दी जरूरत निं प'वै क्योंकि असें मेरी साढ़े सब्जियां अस जेह्ड़ियां अस लान्ने होन्ने अपने घर उ'नें गी अस साफ पानी देइयै ते शैल करने होन्ने अस उं'दी गोड्डियां बी करने होन्ने उ'नें गी इ'यां हर इक चीज दिन्ने साफ सफाई रक्खने होन्ने उत्थै बगीचे बिच्च कि जेह्ड़ा बी कोई खाग जां दिखग असेंगी आखग भला नेईं बगीचा शैल ऐ जां साफ सुथरा रक्खे दा ते चीज लैने दा बी मन कुसा दा करग असें इन्नी सब्जी लाई ऐ असें अपने रिश्तेदारें बी बंडने होन्ने अपने ग्रांऽ बी दिन्ने होन्ने आपूं बी खन्ने होन्ने क्योंकि बजारां सब्जियां खानियां मन निं करदा बजारा आह्ले इ'यां गै खबरै कुत्थां कुत्थां आह्न्नदे इंजैक्शन लाइयै जेह्ड़ियां उ'नें सब्जियां त्यार कीतियां होंदियां मन निं करदा अपने घरा दा गै असें शैल साफ सुथरा गेदा बीन लाए दा होंदा सब्जियां लाई दियां होंदियां मूलियां लाई दियां होंदियां अस अपने घरै दियां सब्जियां गै खन्ने होन्ने ते जेह्ड़ी साढ़ी बड़ी सब्जी होऐ ते अस बजार बेची बी ओड़ने होन्ने थोह्ड़ी जेही क्योंकि असें नाह्ड़े थोह्ड़े पैसे बी लब्भी जंदे ते अस बेचने बी होन्ने कन्नै अस अम्बा दा चार बी अस पान्ने होन्ने ताकि अम्बै दे चारै बिच्च शैल मसाले मसूले पौन ते अस ओह् बी बेचने होन्ने कि बेचियै चलो चार पैसे लब्भी जान ते अपने गै घरा दा गजारा होई जंदा क्योंकि में अपने इस कम्म दे बिच्च गै अपने बच्चे पाला दी आं अपने बच्चें गी स्कूल पाए दे न मेरे मरहाजै ने कैमरे शैमरे लैत्ते दे न जेह्ड़े ते ओह् मेरे कोला दोआरे पैसे लैंदे न कि चल मेरा कम्म थोह्ड़ा मता शैल चलै सब्जियै थ्रू लोक खान कोई आखग निं कुसै दे घरे दी सब्जी आई दी शैल आई दी उ'नेंगी में समान बी बनाई दित्ते दा बच्चे स्कूल पाए दे उं'दियां फीसां बी देआ नी उं'दियां बर्दियां बी सयाई दिन्नी होन्नी इ'नें इ'नें सब्जियैं बिच्चा गै अस अपनी जेह्ड़ी अस कमाई करने होन्ने अस ते अपना खर्चा चलाने होन्ने रिश्तेदारें बी अस सब्जियां दिन्ने होन्ने अपनियां बंडने होन्ने कि चल रिश्तेदार बी खान म्हल्ले आह्ले बी खान शैल सब्जियां लाई दियां आमले दे बूह्टे लाए दे होंदे असें आमले दा चार साढ़े घरा दा गै होंदा अस आपैं गै पान्ने गर्गल दा चार होंदा जेह्ड़ा ओह् बी असें अपने घर गै पान्ने होन्ने किम्ब दा चार बी अस अपने घर गै पान्ने दीदी मेरी साढ़े रिश्तेदार न जेह्ड़े ते ओह् उ'नें अह् उनें भेजन्ने होन्ने खन्ने होन्ने भैनां साढ़ियां जेह्ड़ियां जम्मू बिच्च ब्होई दियां न जे ते उं'दे उत्थै नेईं कुतै जमीनां होंदियां नेईं किश उंदियें जमीनें बिच्च जम्मू बिच्च मास्सा मास्सा ग्रांऽ होंदे लोकें दे नेईं बचैरे ओह् सब्जी लाई सकदे नेईं किश अ'ऊं सगोआं अपनी भैनू गी आखनी कुतै ग्रांऽ बिच्च इक मकान बनाऽ शैल करियै थोह्ड़ी जगह् जमीन लै जित्थें तुस सब्जियां राही सकदे ओ शैल अपने बूह्टे लाई सकदे ओ अपने खाई सकने ओ में अपनी भैनू दे बी सारा किश भेजनी होन्नी सब्जियां सूब्जियां किश जेह्ड़ा बी किश होऐ कनक साढ़े घर होंदी लग्गी दी अस मुल्ख कम्म करने अपनी जमीना बिच्च दस दस बोरियां साढ़ियां होंदियां अस कनक बेचने बी होन्ने ते मक्कां लाई दियां होंदियां मक्कां बी बेचने होंदे इक साढ़े बांदर गै बड़े होंदे न अस अपनी शैल जेह्ड़ी जगह् जमीन ऐ उ'नें गी अस डक्कियै रक्खने होन्ने ताकि बांदर नेईं खान बांदर अगर अस अगर नेईं डकचै उ'नें गी ते बांदर छडदे गै किश निं हैन जमीनै बिच्च कि'यां रक्खनी होंदी सब्जी जां कोई कनक जमीन कुसै कि'यां लानी होंदी ऐ इस बास्ते अस सारी सब्जियां होन जां कनक राही दी होऐ जां मक्क मुक्क किश बी राहे दा होऐ सारे अस बासन बाशन केह् आखदे न ओह् ओह् लाई ओड़ने होन्ने न अस डक्की ओड़ने होन्ने अस अपनी जमीन सारै उ'नें गी तार लाई ओड़ने होन्ने ताकि कोई डंगर निं आवै बिच्च बड़ै जां कुतै बांदर निं किश बी खाई ओड़न ते असें सारी सब्जी सुब्जी जेह्ड़ी होऐ अपने गै घरा दी होंदी ऐ बाह्रा दी नेईं लभदी प्यौकै जन्नी उट्ठी ते प्यौकै बी इत्थै उ'नें गोड्डियां गाड्डियां करदे उ'नें बी सब्जियां लाई दियां होंदियां सारे फ्रूट लाए दे होंदे ऐ उं'दे मुल्ख मरचां होंदियां न उ'नें बीह् बीह् चाली चाली बोरियां उं'दे कनक होंदी ऐ ओह् बेचदे बी हैन मुल्ख उ'नें आलू लाए दे होंदे गोभी लाए दे होंदे मूलियां लाई दियां होंदियां ओह् बंडदे बी हैन सारे बेचदे बी हैन अपनी जेह्ड़ी कमाई जेह्ड़ी कुतै चार पैसे कुतै लब्भी जान ओह् बी उं'दे बिच्च गै गजारा करी लैंदे न पानी नलके उ'नें बी अपने घरा दे गै होंदे लाए दे गंदा पानी ओह् बी नेईं सुटदे ऐ हैल शैल जेह्ड़ा होंदा उ'नें डंगर बी रक्खे दे होंदे कि डंगरें दा जेह्ड़ा हैल होऐ ओह् बिच्च सुटदे रौह्न ते ताकि सब्जी जेह्ड़ी होऐ शैल शैल ओह् उग्गै अस फुल्ल उ'नें कंढै कंढै लाए दे होंदे असें बी अपने लाए दे होंदे फुल्ल लाए दे होन जेह्ड़े ते अस उं'दा गार्डन गार्डन बनाए दा बड़ा शैल बगीचा बनाए दा पार्क उं'दा अस उ'नें गी पा फुल्लें गी शैल पानी दिन्ने ताकि ओह् फुल्ल शैल खिल्लरन शैल बड्डे होन फिर अस उ'नेंगी बेचने ताकि शैल फुल्ल होन ते उ'नेंगी अस बेचचै ते ओह् भगवान दे कम्म आई जान भगवान दे शैल इ'यां चाढ़न लोग हार बनान जि'यां उस्सी अस बनान्ने होन्ने बनाइयै फिर अस उ'नें बेचने होन्ने ताकि भगवान गी चाढ़दे बी शैल लग्गन ते रुट्टी खन्ने होन्ने जेह्ड़ी अस ते अस अपने गै घरा दी खन्ने होन्ने अस बजारा सब्जी लैन्ने निं होन्ने ऐं बजारां सब्जियां शैल गै निं होंदियां अस अपने गै घरा दियां सब्जियां होंदियां अपने गै घरा दा राशन होंदा अपने गै घरा दे चौल होंदे आटा होंदा ते अस अपने गै घरा दे खन्ने ऐं फुल्के जेह्ड़े बनाइयै खन्ने अस अपने गै नाज दे बनाइयै खन्ने होन्ने ऐं असें बजारा लैने दी जरूरत निं पौंदी कपड़े कपड़े ऐ जेह्ड़े ते ओह् अस बी अपने गै इ'नें कमाई दे उप्पर गै सारा खर्चा करने होन्ने अस साढ़ा जेह्ड़ा खर्चा होंदा घरा ते अस इ'नें गै सब्जियें कोला अस अपना गजारा करने होन्ने खन्ने बी अस इत्थूं गै होन्ने ते साढ़ा जेह्ड़ा निक्का मुट्टा कम्म चलदा ओह् बी इत्थूं गै चलदा ऐ क्योंकि असें बच्चें दे का स्कूला दे जेह्ड़े खर्चे क'ड्डने होंदे बर्दियां लैनियां होंदियां फीसां जां उ'नें गी शूज लेई देने ते किश बी लेई देने होंदे असें उं'दे गै लेई दिन्ने ते साढ़ा मतलब मेरा मरहाज ऐ ते ओह् फोटोग्राफरी करदा ऐ पार्के च जंदा ऐ ते कैमरे लैत्ते दे असें ओह् बी असें उं'दे गै कमाई दे लैत्ते दे न असें कमाई अस इ'यै कम्म करने ते अस उ'नेंगी गी न्हाड़ै चा गै कैमरे शैमरे लेई दित्ते दे होंदे न